आं थांनाय ओह नैरोजा जिगु मायथाइनि सिप्टेम्बर दानाव आह टावांसिम हारसिङै दावबायदोंमोन अदालगुरि भैरबकुन्ड' लामाजों आङो दावबायदोंमोन आरो आङो स्नि बाजि थामजि मिनिटाव आङो न'निफ्राय ओंखारलांदों आरो भैरबकुन्ड'सिम आङो थांदों आरो बेयाव राखिनानै दसे आङो आह ब्रेकफास्ट खालामदों ब्रेकफास्ट खालामनायनि उनाव आङो नन स्टप बिदिनो दावबायबाय कालाकटांसिम बे कालाकटांसिम थांनाय समाव आङो गोबां रोखोमनि ओह लेन्ड स्लाइड फोरखौ नुलांदों लामायाव जायखौ नुनानै आङो हारसिं दावबायनायाव एसे गिखांनाय फैदोंमोन जे थांनायाव आं मा माबाफोरसो जागोन नामा होननानै थेवबो आङो थांनायसै आरो थांनानै कालाकटांसिम आङो कालाकटाङाव दसे लाखिनानै आङो लान्चखौ खालामो बे कालाक ओह भैरबकुन्ड'निफ्राय कालाकटांसिम एप्रक्सिमेटलि थाम रिंगा लायो ट्रि आवार्स लायो आरो लामाया गोबां मोजांमोन समायना आरो हारसिं थाबायनायाव गोबां माने एन्जयमेन्टखौ मोनदोंमोन आरो आं बे कालाकटाङाव लान्च खालामखांनायनि उनाव आङो रुपासिम थांदों रुपासिम थांनानै आङो बेयावहाय दसे राखिदों राखिनानै आङो बिब्दिनो दसे मोनसे लामा जिंनि ओह केपेयाव नुडोलसखौ जादों बे समाव आंहा आह इसे बाइकआव प्रब्लेम जादोंमोन आरो बे बाइकनि प्रब्लेमानो जाहैबाय एसे ओम ओह बे उयीलनि बेरिङा इसे साउन्ड खामबाय थादोंमोन सह बेखौ आङो ओम फाहामनो होननानै मेकानिक नागिरबाय नागिरनानै आङो मोनबाय लाकिलि बेयाव फाहामखांनायनि उनाव आङो ओह रुपासिम आरो दावबाय रुपासिम थांनाय समाव आङो कालाकटांनिफ्राय रुपासिम थांनाय समाव ओह मोनसे मोनसे ओह एपोल बागान मोनदों बेयाव एपोल बागानखौ नायलांदों आङो नायनानै फट'फोर ओह थिखांदों थिखांनायनि उनाव आरो बेयाव फट' दिखांखांनायनि उनाव आङो आह थांदों थांनानै बमडिल्ला सेम बमडिल्लायाव आङो फर थारटियाव सहैदोंमोन आरो बेनि उनाव आङो बेयावहाय मोनसे लडचखौ लानानै बेयाव थाबाय थानानै नेक्स दिनाव आङो बा रिंगा फुंनि बा रिंगायाव आङो ओह दावबायफिनो टावांसिम बे थां बिब्दिनो टावांसिम आङो थाङो थांनानै आरो दीरां होननाय मोनसे जायगायाव थाद'यो दसे जिरायनो बोथोरा जोबोद गुसुमोन आरो गोबां ओह खुवा खुदोंमोन लामायाव भिजिबिलिटिया एसे खम जादोंमोन सह थेवब्लाबो आङो सलायलांबाय थाबाय लाकिलि आं जेबो बिदि मेजर प्रब्लेम मोनासै सह बेनि थाखाय आङो गोबां मोजां मोनदों आरो बिनि उनाव आङो थांनानै टावांखौ फाइनालि ओह ट्रि अक्लकआव सहैदों बे टावां सहैनायाव सहैनाय लोगो लोगोनो आङो हटेल नागिरदों जेराव आङो हराव थानो थाखाय अह हटेलाव आङो थादों थानानै नेक्स दिन आङो टावांखौ बेरायदों टावांनि टावनखौ बेरायनानै ओह मोजां मोनदों गोबां बिउटिफुल नाजाराफोर दङ बिउटिफुल जायगाफोर दङ समायना समायना आरो बिनि उनाव आङो नेक्स दिना हारसिङै फैफिनथारबाय आरो नेक्स दिना आङो फैफिनदों हारसिङैनो फैफिनदों फैनानै आह बमडिल्लासिम बमडिलायाव आरो वान नाइड आरो हरसे थाफैदों थाफैनानै ओम नेक्स मर्निंङाव आङो ओंखारबोदों न'सिम